एगो हमर बचपनके दोस्त रहल जे बचपनसँ हमरा साथे पढ़ल दौड़ल दौड़ैत दौड़ैत दौड़ैत जब पन्द्रह सालके भेल तऽ उहो आर्मीमे भरल हमहूँ भरली तब जाके ओकर नौकरी भऽ गेल ओकरा बाद उ चलि गेले गाँव तऽ हमरा नहि पता रहे कि ओकर नौकरी भेल ओकरा बाद भेल की ओकर एगो पटीदार हमरा फोन कयलक ऐसे ऐसे तोरा दोस्तके नौकरी भए गेल हऽ तऽ हमरा बड़ नीक लागल अइमे फेर हम ओकरा फोन कयली बहुत रोयत रहै कि दोस्त हमऽ भए गेल गरीबके जिन्दगी रहै उपर भए गेल बहुत गरीब रहै उ एहिसँ हमरो सुनके बड़ नीक लागल आज उ नौकरी करऽ ता तऽ फोन कइलस कभी कभी तऽ बहुत नीक लागऽ ता कि हमर दोस्त फोन कयलक हँ एहे बात बा